आप थोड़ा तेज़ बोलो आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप प्रैक्टिस करो थोड़ा तेज़ बोलो बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा ग्यारह प्लेयर होते हैं फुटबॉल के अंदर

प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा तुम बहुत वीक हो हाँ करवा सकता हूँ पर अभी मुझे ज़रूरी काम घर जाना है खेलते हैं फुटबॉल को कूद के खेलते हैं हाँ करवा सकता हूँ हाँ हाँ लेवल तब तक तुझे तुम्हें पता है कितने जन लगते हैं फुटबॉल खेलने

हमारी अकैडमी में आओ संत रविदास अकैडमी

संत रविदास अकैडमी भद भदवासिया जोधपुर गोल में वैसे तो आठ नौ करने पड़ते हैं पर जो वीक होता है उनका कोई मतलब नहीं होता है हाँ आप एकैडमी में आ जाओ ना आप कहाँ हो सकते हो कहाँ से हो अशोक कॉलोनी हाँ वो तो पास ही है तो आ सकते हो आप ले कर आ सकते हो गोल का पॉइंट होता है हाँ उसका क्या नाम है वैसे राधिका हाँ ले कर आ सकते हो हाँ आपकी क्या सिस्टर का क्या नाम है हाँ आप रनिंग रनिंग रनिंग करते हो तो आप को वो ज़रूरी होता है करियर बनाने के लिए हाँ उसके साथ करती थी क्या बैलेंस क्या नाम था उसका रितेश हाँ अच्छी बात है नहीं उसकी बहन एक बार मेरे घर पर आई थी मुझ से बोलने के लिए मैंने उसको बोला रनिंग के साथ साथ योग भी कर करा करो ठीक है अब मुझे एक और बच्ची के पास जाना है तो अभी आप कल फोन करना